सभसँ पहले तऽ नवजात बच्चाके पालन करैमे ओकरा मायके बहुत बड़ा रोल आबैए काहेकि ओहे ओकर देखभाल करैए आओर एक माय हबे जो बच्चाके हि मतलब देखैमे रहैए तऽ हमराके घरसँ ई पहले फर्स्टमे देखैके होयत कि घर घरके आस पासमे सफाइ बनायल राखब जैसे बच्चाके जे बिस्तर लगबियै बेड लगबियै ओकरा साफ रखब अच्छा मतलब खाना देब मायके अपनो स्वच्छ अच्छासँ साफ सुथरासँ रहैके होयत जाहिसँ कि बच्चाके कोइ मच्छर नहि काटै जैसे कि अङ्गनामे बारिशके मौसममे पानि लागि जाइया ओहिमे मच्छर पैदा हो जाइया तऽ ओकर वजहसँ जादा मच्छर हमरा घरमे हो जाइया तऽ एहिके वजहसँ बच्चाके मच्छर काट सकैया तऽ ओहिसँ डेङ्गू मलेरिया किछु भी हो सकेला तऽ एहि सभसँ बच्चाके बचाबयके हइ आओर बच्चाके अच्छा स्वच्छ अच्छा वातावरण देबेके चाही